میں اپنے گھر کی چھت پہ باغبانی کرتی ہوں کیونکہ میں میرے پاس اتنا بڑا گھر نہیں ہے کہ میں صحن میں باغبانی کر سکوں اسی لیے میں چھت پہ ہی اپنے سارے پلانٹس پودے وغیرہ لگاتی ہوں اور چھت پہ لگانے کا فائدہ بھی ہے کیونکہ وہاں پہ سن لائٹ اور بارش وغیرہ ہوتی ہے تو اس کا پانی اور فریش ایئر وغیرہ سب بہت آسانی سے آتی ہے اور بہت اچھے سے آتی ہے چھت پہ لگانے کا میرے لیے یہ بہت اچھا ایڈوانٹج ہے اور میں روز انہیں پانی بھی ڈالتی ہوں اور مجھے زیادہ مشکل بھی نہیں ہوتی اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے تاکہ میں میں بھی فریش ایئر میں جا سکوں اور میں نے بہت ہی طرح طرح کے اپنے فلارس اور بہت ہی اچھی اچھی طرح کی جو پاسبل ہے وہ والی ویجیٹیبلس میں نے اپنی چھت پہ لگائی ہوئی ہیں اور جس میں سے ہم میں نے ایلو ویرا بھی لگایا ہوا ہے نیم کا پودا لگایا ہوا ہے اور نیمبو کا پودا لگایا ہوا ہے جوکہ بہت اچھے سے کھلتے ہیں اور میں نے جو چھاؤں میں رکھے جاتے ہیں انہیں چھاؤں میں رکھا ہوا ہے جنہیں سن لائٹ واٹر دونوں کی ضرورت ہوتی ہے انہیں سن لائٹ میں بھی رکھا ہوا ہے اور پانی بھی دیا دیتی ہوں روز تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ کام کرنا اس لیے میں یہ کام کرتی ہوں اور گرینری کرنا اور گرینری کرنا تو ویسے بھی انوارمنٹ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے پودے لگانا جس سے ہمیں فریش ایئر ملتی ہے آکسیجن ملتی ہے ہمارے لیے سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے تو پودے تو ہمیں اپنے گھر میں لگانے ہی چاہیے لیکن صحن میں لگاؤ یا چھت پہ لگاؤ وہ تو ہمیں ہمیشہ فائدہ ہی پہنچاتے ہیں اور دیکھا جائے تو چھت پہ لگانے کا بہت فائدہ بھی ہے اور صحن میں لگانے کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے بٹ یہ ہے کہ آپ کی صحن میں دھوپ بھی آنی چاہیے اور پانی کا بھی اچھے سے انتظام ہونا چاہیے اور چھت پہ تو آلریڈی بہت اچھے سے دھوپ وغیرہ آتی ہے تو وہ میرے لیے تھوڑا سا بینیفیشیل ہے اور ان کا خیال بھی بہت اچھے سے رکھنا پڑتا ہے اگر ایک بھی دن پانی نہ دو تو وہ مرجھانے لگتے ہیں اور جب مارچ وغیرہ کا مہینہ آتا ہے تو اس میں تھوڑی سی صفائی کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے ان کے جو گملے وغیرہ ہوتے ہیں ان میں کھاد وغیرہ بھی ڈالنی پڑتی ہے تو فائدہ بھی ہے اور خیال بھی رکھنا پڑتا ہے تو میرے لیے بہت ایزی ہے کہ میں چھت پہ ہی لگاؤں